म्हाका गार्डनिंग करपाक खूब आवड आसा बारीक आसतना पासून झाडां लावपाची वाजांनी झाडां लावपाची दारांत दवरपाची शिंपपाची गार्डनिंग करपाची खूब उमेद आसा तशी उमेद आसा तश करून झाडां बिडां आमी रोयता गार्डनिंग करता कामारूय बी गार्डनिंग करता शेजाऱ्यांक बी हॅल्प करपाक वयता फ्रेंडागेर आपयलें जाल्यार बी वयता तश करून गार्डनिंग करता झाडां फुलां वाजांनी लावपाक पडटा तेका बी मेहनत आसता बरीं दिसपाक जाय करता